میرا تجربہ خاص طور پہ یاتراؤں میں بزرگ اور بڑے پریوار کے ساتھ تھا جس طرح کا خاندان کا جو مسئلہ اس پر تو میں کہنا نہیں چاہوں گا کیونکہ میرا اس طرح کا کوئی ایکسپیرئنس رہا نہیں ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور دمن جو بعد کا کیندر ساشت پردیش ہے یو ٹی ہے وہاں گیا ہوں ہم چار متر گئے تھے وہاں کوئی چوں کہ مانسون بہت پربھاوی رہتا ہے بہت اس کا مطلب اس کی اپنی ایک عادت ہے اس کے حساب سے وہاں پہ برسات دنوں دن چلتی رہتی ہے دن اور رات جب برسات کے دن شروع ہوتے ہیں جولائی سے وہاں بارشیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں ہم بھی انہیں دنوں گئے تھے ہم چار متر تھے وہاں دمن ہم لوگ جے پور کے راستے ہم لوگ دمن پہنچے تھے تو ہم نے وہاں پہ بہت ساری ایسی جگہیں دیکھیں جو ہمارے لیے بہت نئی تھیں ہم نے سب سے پہلی بار ہم نے دریا دیکھا اور ہمارے لیے بے حد وہ بہت اچھا رومانچکاری درشیہ تھا اور سب سے اچھی بات ہے کہ ہم نے وہاں پہ دمن کے اندر جو پرانے پرتگالیوں کے جو فورٹ ہیں ایسٹ انڈیا کمپنیز کے سمے کے انگریزوں کے سمے کے وہ ہم نے دیکھے ہمارے لیے بے حد اچھا وہ تھا کہ کس طرح سے کولونیل جو پوری پوری ڈبیٹ ہے وہ کس طرح سے بات کرتی ہے وہ پورے فورٹز پر وہ سب ہم نے دیکھا بہت اچھا لگا ہمیں اس کے بعد میں ہم پورا جو ولسن ہل ہے جو ولسار ڈسٹرکٹ میں ہے وہاں پہ گئے ہم اور ہمارے لیے بہت بے حد اچھا اور چار پانچ دن جو گزرے ہمارے لیے بے حد اچھے دن گزرے